हँ गाममे ई बड़का समस्या अवश्य जँ कोनो व्यक्तिक हाथ पैर टूटि जाइए तऽ गाममे मात्र फर्स्ट ऐड टा सम्भव छै फर्स्ट ऐड केलाक बाद ओकर प्राथमिक उपचार केलाक बाद हमसभ ओहिठाम ओहि अस्पताल लऽ जयबाक प्रयास करैत छी जतय फ्रैक्चर्सके ठीक कयल जा सकै एहि हेतु एहि सरिसव पाही गामसँ या तऽ एगारह किलोमीटर पूर्व जाउ वा दस किलोमीटर पश्चिम आ ओ दस किलोमीटरसँ आओर आगू बढू तऽ बीस किलोमीटरपर दरभंगा अबैये जतय मुख्य उपचार सम्भव छैक एहि गाम घरमे कोनो एहन व्यवस्था अखन तत्काल नहि चलि रहल अछि तत्काल एहन व्यवस्था नहि छैक जे फ्रैक्चरकेँ ठीक कऽ देल जाय फ्रैक्चरके प्लास्टर कयल जाय आ ओकर उचित उपचार भऽ सकै ग्रामीण क्षेत्रमे आइयो बहुतो ठाम ई समस्या देखल जा रहल अछि मुदा हमरा सभक घरक समक्ष एन एच भऽ गेलासँ नेशनल हाईवे भऽ गेलासँ आब हमरा सभकेँ अपन गन्तव्य धरि अपन जे प्राथमिक उपचारके आगाँ जे स्थायी उपचार जतय हैत ततय पहुचबामे बहुत बेसी समय नहि लगैए तेँ बड बेसी असुविधा नहि छैक हमसभ गाड़ी घोड़ा उपलब्ध अछि हमरा सभकेँ गाड़ी घोड़ा उपलब्ध अछि प्राथमिक उपचार एहि परिसरमे करौलाक बाद अपन गाममे करौलाक बाद हमसभ जतय स्थायी उपचार हैत ततय पहुँचिके ओकरा उचित उपकार उपचार करबैत छी ई समस्या आइयो गाममे छैक जे हमसभ गाममे ओकर उचित उपचार नहि करा सकी तैँ गाममे ओहन सुविधा हुए ई प्रार्थना ई प्रयास आइ चलि रहल अछि आशा नहि पूर्ण विश्वास जे साल दू सालमे गाम ओहि स्थितमे आबि जायत हमर ई गाम सरिसव पाही ओहि स्थितमे आबि जायत जे हमरा सभके मात्र प्राथमिक उपचारे नहि स्थायी उपचार सेहो हैत आ ओ दिन जहिया औतै तहिया ई गाम गाम नहि रहिके हमरा सभके सुठाम बनि जायत अहिठाम ओसभ आओर सभटा सुविधा रहिते अछि उपचारक जँ सुविधा भेट जाय तऽ ई गाम गाम नहि रहिके हमरासभ लेल एकटा धाम सनक बनि जायत एकर पूर्ण विश्वास